ڈیجیٹل لرننگ سے تو واقف ہے آج کل بہت زیادہ لوگ جو ہے نا ڈیجیٹل لرننگ جو ہے نا کر رہے ہیں لیکن محدود وقت تک محدود وقت میں اگر کریں تو ٹھیک ہے لیکن حد سے زیادہ جو ہے فون پہ یا کمپیوٹر پہ ٹی وی پہ رہنا یہ صحت کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ہے